अकसर सर्दी जुखाम जी समस्या घर घर वधी वई आहे सभिनीनि खे जुखाम थींदो आहे इन ई करे घर जो असां इलाज कंदा आहियूं उहो ॼाण ऐं लौंग वॾा फोटा कारा मिर्च तुलसी जा पत्ता उहे काढे करे असां काढो ठाहे करे हीअ पीअंदा आहियूं ऐं घर में ॼाण विझी करे बाटलीअ में ॼाण विझी करे उन जो गरम पाणी भफारो वठी करे ऐं भाप वठंदा आहियूं

अदरक थींदी आहे अदरक ऐं अने माखी उहा बि विझी करे पीसे करे अदरक उनजी रस कढी करे माखी विझी करे पीअंदा आहियूं ऐं पोइ सवण पाए सुम्ही पवंदा आहियूं